हैलो आहो जाना चाचू केह्ड़ी गल्ल करा ना जन्ने आं आपें ऐहीं केह्ड़ा टाईम होई गेआ ऐ चार पंज जनें ते ओह् यार दोस्त बी हैन बाहरा दे एह् सौदा पत्तर मीट बी ऐ ते ओहबी ऐ क्वार्टर बी ऐ लाना ते किट्ठे गै दिक्खेआ ते सम्हाली लैआं आं में ते पुज्जी जाना टैमें सिर ओह् केह् आक्खदे बावे ई समझाई लैआं ओह् मती पीऽ लैंदा फिद बाद च घरें आह्लें घर निं बड़न दिंदे तेरे बास्तै स्पेशल लेआई आंदी ओल्ड मंक बस ठीक ऐ फिर पुज्जी जाह्गा पुज्जी जाह्गा